हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे मनोरंजन के स्थान हैं जैसे बहुत से आज कल बड़े बड़े मॉल हैं बड़े बड़े मार्केट खुल रहे हैं वहाँ एक से एक बढ़ कर समान मिल रहा है अपने मतलब देश का ही बना हुआ हर जगह मिल रहा है पहले हमें बाहर से लेना पड़ता था अब कोई ज़रूरत नहीं है अपने शहर अपने मोहल्लेअपने गाँव में ही सब कुछ मिल रहा हर तरह की चीज़ें मिल रही हैं एक से एक रेस्टॉरेंट होटलें खुल रही है अच्छा अच्छा वहाँ खाना हर प्रकार का खाना मिल रहा है आपको जैसा चाहिए और तुरंत ही मिलता है ऐसा नहीं कि घंटों अपन को इंतज़ार करना है बहुत देर तक ऐसा नहीं है अपन जो ऑर्डर देते हैं दस पंद्रह मिनिट के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है और बहुत से मतलब जैसे ये गार्डेन वग़ैरह हैं वहाँ घुमने का है और मॉल वग़ैरह हैं मॉलों में हर चीज़ बच्चों के गेम वग़ैरह हैं बड़े लोगों के हैं शोपिंग मॉल हैं वहाँ पर हर चीज़ खाने पीने से ले कर पहनने के कपड़े के हर चीज़ बर्तन सब कुछ हम ले सकते हैं हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक ही जगह हमें सारा सामान मिलता है जैसे पहले हम को इस स्थान में ये लेने जाना पड़ता था दूसरी जगह दूसरा सामान तो आज कल इतना देश मतलब तरक़्क़ी पर है हर ज़िला इतनी तरक़्क़ी पर है कि हमें एक ही जगह सब कुछ सामान मिल जाता है और घुमने की हर मतलब इस्टेट में हर राज्य में एम पी में मध्य प्रदेश में तो इतनी मतलब जगह खुल गई है बच्चों को खेलने की सुविधाएँ हैं पढ़ने की सुविधाएँ हैं और कपड़े वपड़े लेने के लिए हम को बाहर नहीं जाता पड़ता सब कुछ हम को यहीं मिल जाता है बहुत से मतलब रेस्टॉरेंट हैं जहाँ हमें स्वादिष्ट अच्छा से अच्छा खाना मिलता है अच्छे कपड़े मिलते हैं खेलने के लिए मिलते हैं पार्क वग़ैरह हैं जानवर हैं बहुत से जिनको हम ने कभी देखा नहीं था उनको हम पास से देख सकते हैं पहले तो हम टीवीयों में देखते थे मोबाइलों में देखते थे आज कल तो हम उन जगहों पर जा कर रीयल उन जानवरों को देखते हैं उनको छू सकते हैं उनको स्पर्श कर सकते हैं बिल्कुल नज़दीक से हम उनके पास जा कर हम उनको देख सकते हैं